ہمارے پٹنہ ضلع میں جو ٹورسٹ آتے ہیں اور گھومنے کے لیے اور گھومنے کی جگہ ہماری پٹنہ جو ہے بہت اچھی جگہ ہیں وہاں پہ جیسے مول وغیرہ جیسے چڑیا گھر گول گھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں گھومنے کی جگہ ہے وہاں پہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں گھومنے کے لیے اور گھومتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں گھومتے ہیں کھاتے ہیں پھرتے ہیں پھر ہمارے جتنے بھی ہیں بہار میں یعنی جیسے میلا ہوا جیسے درگا ہوا جیسے دیپاولی ہوئی اور بہت ساری تہوار ہیں جیسے چھٹ پوجا ہے محرم میلہ ہوا یہ اس میں انسان آتے ہیں گھومنے کے لیے اور ہمارے بہت سارے جیسے یہ یہ ہوا جیسے گھومنے کی جگہ جیسے یہ پٹنہ ضلع ہوئی گول گھر ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہم گھومنے کے لیے آتے ہیں اور اچھا سے اچھا جو ہے میرے اس میں پٹنہ میں گھومنے کا جو ہے اچھا لگتا ہے